گزشتہ ہفتے میں نے ایک اسمارٹ واچ کا آرڈر دیا تھا جوکہ مجھے دو دن پہلے موصول ہوئی میں نے اسے استعمال کیا اس میں تمام اپلیکیشنس اچھی طرح سے کام کرتے ہیں بلوٹوتھ کی مدد سے وہ فون سے بالکل اچھے طریقے کنیکٹ ہو جاتی ہے اور صحیح طریقے سے کام بھی کرتی ہے اس کے اسپیکر کی کوالٹی کال آنے پر بہت اچھی طریقے سے کام کرتی ہے لیکن اس کے اندر مجھے کچھ خرابیاں لگیں جس میں پہلا اس کا ڈسپلے اس کا ڈسپلے بالکل بھی اچھا نہیں ہے اس میں کلر اچھی طریقے سے دکھائی نہیں دیتے سرخ رنگ اورینج کی طرح اور اورینج رنگ سرخ کی طرح دکھائی دیتا ہے اس کے اندر بلڈ کوالٹی کا بھی مسئلہ ہے ایسا لگتا ہے بہت سستے قسم کے مٹیریل اس کے بنانے میں استعمال کیے گئے ہیں